جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کام ضروری ہے اسی طریقے سے ہمارے لیے کھیل بھی بہت ضروری ہے اور کھیل اس لیے ضروری ہے کہ کھیل سے صحت اچھی ہوتی ہے دل و دماغ تر و تازہ ہوتا ہے کھیل اتنی محنت سے کھیلنا چاہیے کہ جس طریقے سے وراٹ کوہلی ہیں جس طریقے سے سچن تندولکر بنیں انہوں نے ایسا کھیل کھیلا کہ انڈیا کے لیے ٹروفی جیت کر کے لے کر آئے جس طریقے سے اظہرالدین ہیں وہ اچھا کھیل کھیلے اسی طریقے سے نیرج چوپڑا اپنے ہندوستان کے لیے گوڈ میڈل جیت کر کے لے کر آئے یہ کھیل اس لیے ضروری ہے کہ اپنے ملک ہندوستان کا نام روشن ہو یہ کھیل بھی اس لیے ضروری ہے کہ جس طریقے سے ہمارے کبڈی کے میدان میں ہمارے کھلاڑیوں نے اپنے ہندوستان کے لیے گوڈ میڈل جیتا کھیل اس لیے ضروری ہے جو ہمارے صحت بنی رہے اسی طریقے سے اسٹیٹ لیول پر بڑے بڑے اکیڈمی ہونے چاہئیں بڑے بڑے بڑے بڑے وہ کھیل کے میدان بننے چاہئیں جس سے بڑے بڑے لیول پر بچوں کے امتحانات ہونے چاہئیں جو اونچے لیول پر جا کر کے وہ کھیل کھیل سکیں